जोंनि मोजां मोनलायनाया मोजां मोनलायनानै जों जुलिखो जादों मानोना जोङो मोजां मोनलायनाया बोसोर थामसो जादों बेनिफ्राय जोङो बोसोर थामनि उनाव आंनि हासबेना आंखौ न'निफ्राय लायदों बिनि न'निफ्राय लायनायाव

आंबो फैनाय जादों मानोना जोङो इसे गुबै इसखुलाव थांनाय समाव आंखो आंनि हासबेना लामायाव लोगो हमोमोन आरो इसखुलाव थाङोब्ला जोंखौ रिजाल समाव आंनि हासबेना मोनसे दखानाव मेथाय जानो लोगो हमोमोन मानोना होमबा आंबो जिर'नि समाव मेथाय जानो थाङोमोन बिनियावनो हासबेना आंखो नेनानै थायोमोन बियावनो जोङो जेनेबा सामफ्रामबो रायज्लायनाय जायो मोजां गाज्रि खोथा बुंफोरलायनाय जायो मानोना बि समावनो सानसेखालि लोगोमोनलायनाय एबा लोगो हमलायनाय समाव आंखो आंनि हासबेना सोंबाय नों आंजों जुलि जागोनना जाया होननानै बिनि उनाव आंबो बुंनायसै जागोन माला जागोन बिखौ बिथाङा बुंबाय बा बोसोरसोनि एबा बोसोरनैनि उनाव जागोन होनना सोंनायलाय आंबो थियारि जाबाय बिनिखायनो जोंनि हाबाया बेरायलायनायनि गेजेरजों नाइनथिफ'र आव हाबा जानाय जादों